اردو بولنے والے برادریوں میں جو سلام اظہارِ خیر کی چیزیں ہوتی ہیں بہت ہی اچھی طریقے سے ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے جب اردو کی ابتدا ہوئی تھی اس ہمارے شہر دلی اور لکھنؤ میں اس وقت سے جو قومیں اردو کو لے کر اس کی ترقی پر کام کرتی تھیں وہ بہت ہی بہتر اور خیر کے طریقے سے آپس میں ایک دوسرے سے میل ملاپ اور بھائی چارے کے تعلیم دیتی تھیں اب اردو میں اور اردو کے اندر جو ہے اپنے شعر و شاعری اور دوسری نثری کے ذریعے سے بھی بہت اچھا اور عمدہ اور خیر کی چیزیں جو ہے ہمارے درمیان چھوڑتی تھیں بہت ہی بہترین اور عمدہ تعلیم اردو کے ذریعے سے ہمیں ملتا ہے جو کہ شروعات کی تھیں ہمارے پرانے اردو بولنے والے برادریوں کے لوگوں نے اور ہم اردو کے اس زبان کی وجہ سے باہر کے نظامِ تعلیم اور باہر کی جو کتابیں ہیں باہر کے سلیبس کو بھی آسانی سے سمجھتے ہیں یہ سب ہمارے پرانے جو اردو بولنے والے برادری کے لوگ تھے یہ سب ان ہی کی وجہ سے ہوا